ہاں میں نے لمبی دوڑ میں ایک کالج کا کالج کے دوڑ کا ایک مقابلہ ہوا تھا تو اس میں میں نے حصہ لیا تھا کافی لمبی دوڑ تھی تقریباً چار کلو میٹر کی دوڑ تھی اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر مکمل کرنی تھی تو میں نے اس کی تیاری اس طرح سے کی تقریباً دو مہینہ پہلے سے میں نے دوڑ لگانا شروع کر دیا اور اس کی روزانہ صبح صبح پرے پریکٹس کرتا تھا تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک کی اس کی کافی اچھی تیاری بھی کی لیکن لیکن مقابلہ تو خیر مقابلہ ہی ہے اور بہت اچھا اس ایکسپیریئنس رہا میرا یہ اور بہت اچھا ہی تجربہ رہا اس سے مجھے عادت اچھی ہو گئی صحت بھی اچھی ہو گئی اور روزانہ صبح اٹھنے کی عادت بھی اچھی ہو گئی اور بہت اچھا تجربہ رہا میرا یہ میراتھن تو نہیں تھا لیکن دوڑ میں حصہ لیا ہے کالج کے دوڑ تھا تقریباً ایک نہیں کئی بار میں نے حصہ لیا ہے اور اس کی تیاری میں نے اسی طرح سے کی ہے کہ صبح دوڑتے تھے شام کو بھی دوڑتے تھے اور جب بھی خاص طور سے صبح اور شام کو دوڑتے تھے اور تجربہ بہت اچھا رہا میرا بہت اچھا رہا دوڑ آ دوڑ تو صحت کے لیے ضروری بھی ہے اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے دو تین سے چار مرتبہ حصہ لیا ہے